डेंगू बुख़ार और मलेरिया जैसी जो मच्छर के कारण जो रोग होते हैं या बीमारियाँ होती हैं उनको रोकने के लिए हम को अलग अलग तरीक़े की कोशिशें करनी चाहिए और जो हमारे यहाँ पर अभी प्रथाएं प्रचलित हैं उस में एक तो ये है कि पानी का भराव ना हो किसी भी स्थिति में आप के आस पास कोई ऐसी चीज़ें ना रखी हों जिन में बरसात का पानी भरा रह गया हो या फिर घरों के अंदर देखें आप कूलर तो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर पानी भरा रह गया हो कई बार घरों के आस पास टायर रहते हैं टायर रखे रहते हैं और टायर के अंदर पानी रहता है और उसके अंदर भी डेंगू या मलेरिया के जो मच्छर हैं वो पनप जाते हैं उनके लारवा पनप जाते हैं और उसके उसके बाद वो और लोगों को काटना शुरू करते हैं तो एक तो जहाँ पर भी पानी का भराव है वो सब चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत है इसी प्रकार मोहल्ले में गली मोहल्ले में जो नालियाँ हैं वो नालियां नियमित तौर पर साफ़ होनी चाहिए क्योंकि यदि उन में भी पानी भरा रहता है या कहीं कचरा जम जाए और पानी एक जगह पर भरा रहता है तो वहाँ पर भी मलेरिया के या डेंगू के मच्छर होने की आशंका बलवती हो जाती है तो ये जो है इसके अलावा नगर निगम के माध्यम से आप देखें कि छिड़काव होता है अलग अलग समय पर तो वो छिड़काव किया जाए ताकि इस तरह के मच्छर पनप भी गए हैं तो वाे और समाप्त हो जाएं